मां इम्तिहान खां पहिरियों छ पैनियूं वठी आयो हुयमि उन्हनि मां हिक पैन मां इम्तिहान महिल इस्तेमाल कई जेकी रुकी रुकी करे हलण लॻी सॼी मस बि फहिलाए छॾी मुंहिंजे कागर ते तंहिंजे करे मुंहिंजो इम्तिहान बि सुठो न वयो मां इन पैन सां सफ़ा खुश न आहियां